मधुबनीक जे मीडिया अछि ओ बहुत सक्रिय अछि से चाहे ओ प्रिन्ट मीडिया अछि वा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अछि आकि सोशल मीडिया अछि जँ हम कही जे मधुबनीमे सबसँ बेसी लोकप्रिय या जन जन तक पहुँचै वाला मीडिया कोन अछि तऽ ओ अछि प्रिन्ट मीडिया आ तकर बाद अछि सोशल मीडिया प्रिन्ट मीडिया सँ हमर अभिप्राय अछि अखबारसँ मधुबनीमे मैथिली पुनर्जागरण प्रकाश अखबार जे मैथिलीमे अछि ओ मधुबनीमे सब लोक धरि पहुँचैत अछि ओकर जे समाचार रहैत अछि से लोककेँ नीक लगैत छै ओ अपन गाम घरक बात कहैत अछि मधुबनीमे जे एकटा जरुरी अइ चीज अछि जाहि दिस मीडिया सबकेँ बेसी ध्यान देबाक जरुरत अछि ओ अछि पर्यटक स्थल राजनगरकेँ राज पैलेस जकरा पर्यटक स्थल बनायल जा सकैत अछि